सदांच हांव अशें मोटिवेटेड रावप अशें पॉसिबल ना केन्ना केन्ना हांव मोटी अनमोटिवेटेडूय जाता आनी डिस्ट्रेक्टूय जाता जाल्यार तेन्ना कितें करता हांव लोकांचे अशे बायोग्राफी वाचता जशे की हांवें फाटल्या दिसांनी एक बायोग्राफी वाचलेली क्रिक किरन बेदीची तातूंतल्यान हांवें पयलें की कशें ती इतलें त्रास करून जशें की तिजी आज्या पणज्यांनी तिका शिकपाक अशें अलाव करिनासली बट ती खूब त्रास करून तिज्या आवय बापाय खातीर तेणी इतले त्रास करून ती वयर सरली आनी आयज ती इतली वयर पावले की तिका आतां कोणाचेंत हें ना त्रास ना आनी कोणाचेच ताका आयकपाचें हें ना की तूं तुवें अशें केलें तशें केलें सो म्हाका एक तातूंतल्यान एक मोटिवेशन मेळटा की आमी केन्ना फाटीं सरप न्हू आनी म्हाका अशें राया बरोवपाक अशें एक मोटिवेशन म्हटल्यार म्हाका मेळटा तें आनी ती तुमी पळोवपाक शकता की ती एक फर्स्ट वुमन ऑफिसर आसा सो तिच्या कडल्यान म्हाका एक मोटिवेशन मेळ्ळें की हय तिणी एक चली भुरगें जावन तीं इतल्या ह्या स्थरार पावली की ती आतां कोव कोणाचेंच अशें हें करूं शकना आनी मागीर आतां फोकस म्हटल्यार म्हाका बरोवपाक फोकस म्हटल्यार रावपाक आतां तर आमी खूब डिस्ट्रेक्ट जाता बट म्हाका फोकस रावपाक तें मदत करता ते मॅडिटेशन हांव सकाळी उठून मॅडिटेशन करप प्रिफर करता कित्याक मॅडिटेशनान म्हाका एक फोकस रावपाचें एक हें मेळटा सो डिस्ट्रेक्ट जावपाक तितलें हांव पावना सो हेंच